हेल' आदै नोंथांनि रेस्टुरेन्टनिफ्राय आङो जानाय अर्दार देलिबारि खालामनो नागिरदोंमोन नोंथाङा आंनो दा मोनानि दस्था पिएमआव होफैनांगोन नोंथाङा हागोनना हाया आंनो नांगौमोन जेरै दावदै गलाब जामुन चावमिन एग चावमिन रल म'म' चिकेन रल नोंथाङा गोसोयाव थादोंना थायाखै नोंथाङा दाहाय आंनो दस्था पिएमआव होफैथारनांगोन नोंथाङा बेखौ गोसोयाव थादोंबा दाहाय होफैदो